मुझे स्केच पेंटिंग सबसे पसंदीदा है क्योंकि उनमें बिना कलर किए आप इतनी सुंदर चित्र बना सकते हैं हर किसी का या कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आपको रंगों की भी आवश्यकता नहीं है और वो बिना रंगों के भी इतनी खिलती है और लोगों को पसंद आती है तो वो मेरी सबसे पसंदीदा चित्र शैली है और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ